जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश में बॉलीवुड का बहुत अधिक बहुत बहुत ज़्यादा प्रचलित है इसका फैशन भारत देश में बहुत अच्छा है इसमें मेरी सबसे अच्छी जो मेरी सबसे अच्छी हिरोइन है वह है दीपिका पादुकोण उन्होंने उनका ड्रेसिंग सेंस उनका वह जिस प्रकार के कपड़े पहनती हैं वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वह बहुत अच्छे अच्छे लहंगे सूट जितनी भी जितनी भी प्यारी प्यारी ड्रेसे हैं वह बहुत अच्छी लगती हैं उन्होंने अपने उन्होंने एक बाजी बाजीराव मस्तानी में उन्होंने एक बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था मैंने अपने दीदी की शादी के लिए उसी टाइप का ड्रेस बनवाया था और वह ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था मुझे दीपिका पादुकोण की हर एक ड्रेस बहुत प्यारी लगती है और मैंच मैं उन्हीं की तरह बहुत सी ड्रेसे मैंने बनवाई भी हुई है और पहनी भी हुई है और वो बहुत ही प्यारी लगती है